बेगूसरायमे हमरा आओर छै बहुत चीजके सुविधा देने छै हमरा आओर छै तऽ पार्क छै पार्कमे मतलब एगो झुल्ला लागल छै ओहि झुल्लामे जेना खूब गेलहुँ तऽ एक आध दुइ घण्टा मनोरञ्जन कएलहुँ आओर ओकरबाद मनोरञ्जनसे अथी कएलहुँ चारिगो पाँचगो दोस्त महिम गेलिए दोस्त महिमके साथमे जे झुलापर अपन बैठैके मोन होइ छै तऽ ओहि झूला सबपर बैठै छिए आओर फिलिम भेलै फिलिम चलऽ तऽ ओ फिलिम देखैले तऽ ओहो फिलिम जाके अपन सिनेमाहॉलमे देखैके रहै छै तऽ अपन ओहो सिनेमाहॉलमे जाके देखि लै छिए हमे आओर ओहोसे नहि होल तऽ कोनो पार्कमे छै पार्क तऽ एकसे एक छै बेगूसरायमे तऽ ओकरा बेगूसरायमे तऽ अपन जेन्ने घुमैके होल तऽ जेनही मोन ओनही अपन चलि देलहुँ आओर मनोरञ्जनके लिए तऽ पार्क हइ जखन चाहबै तखन होइ जेतै मतलब बढ़िआँ बढ़िआँ पार्क छै बेगूसरायमे मतलब टाइमपासके लिए एक आध दुइ घण्टाके लिए टाइमपास करैके लिए घुमैके लिए आब कतेक बढ़िआँ बढ़िआँ चीज भै गेलै हँ बेगूसरायमे से कहनाइ मोसकिल छै खूब बढ़िआँ बढ़िआँ पार्क छै घुमैके सुविधा देने छै मशीन उशीन सबचीज लगल छै घुमै फिरैमे कोइ दिक्कते नहि होइ छै बेगूसरायमे तऽ ओहोसे नहि होल तऽ सिनेमाहॉल चलऽ सब दोस्त महिम कहलक तऽ सिनेमोहॉल चलि देलस आओर ओ सिनेमो आओर देखैले हमे सभलोक दोस्त महिमके साथमे चलि गेलहुँ इएहसब जाके देखै सुनै छिए टाइमपास करै छिए दोस्त महिमके कहलहुँ दोस्त महिम गेल तऽ अपन दोस्त महिम फेर सिनेमा सब जाके दोस्त महिम देखलहुँ इएहसब सुविधा छै सब दोस्त महिमके साथमे गेलहुँ ओतऽ चल भाइ तऽ चल भाइ सब दोस्त महिम गेलहुँ अपन जे मोन भेल से अपन खएलहुँ पिलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ टाइमपास कएलहुँ भै गेलै बस भै गेलै अएलहुँ अपन ओन्नेसे घुमि फिरिके